बे खामानिनि गेजेरजों आं ना हमनायखौ मोजां मोनो आरो गोबां ना हमनायजों लोगोसे गोबां सुबुंआनो आर्जिनो हायो बे नाखौ फाननानै जों गोबां गैजा रोङै मानसिफोरा गोबां खम समावब्लाबो जों फाननानै जों रां खामायनो हायो आरो गोबां गैजा रोङै मानसिफोराबो जों नाखौ फाननानै गोबां बायलाय फानलाय खालामनानै जों जानो हायो आरो गोबां गैयै न'खरफोराव जों बे नाफोरखौ फाननानै जों संसारखौ जानोबो हायो गोबां नानि बेसेनाबो गोबां बारा आरो गोबां ना हमनायजों गोबां न'खरफोराबो सोलिगासनो दं गोबां ना हमनानै बेफोरबायदिनो सारनानै नाफोरखौ गोबां मोननो आरो गोबां खना खनला थेलाबायनानै नाफोरखौ हमनो हायो बेफोर हमनानै नाफोरखौ जों जानायजों लोगोसे फाननोबो हायो फाननानै फैसा मोनो आरो बेफोरखौनो न'खराव फरायनायाव आरो गोबां समाजाव बायदिसिनायाव बाहायनो हायो बे रांफोरखौ जों नांगौ समावबो बाहायनो हागोन बे ना फाननायनि फैसाफोरखौ जों गोबां खरसबो जायो आरो न'खराव नांगौखिनि सोलिनायफोरखौ जों खालामनो हायो नाफोरखौ जों हमनानै जेरै मैगं थाइगं बायदिसिनाबो फाननानै जानो हायो आरो गावनो मैगं गैयाब्ला जों नाखौ हमनानै जानो हायो आरो फैगौ जोलैफोरा बे रोखोमनि खामानिखौ मोजाङै मावनो मावजानो लुबैयो जेन गोबां खस्त' खालामनानै जेन मावनानै जों मोजां जायो गोबां मुलि बायदिसिना होला बायनानै जेन नाफोरखौ खहा खालामा बारा जेन थिग रोखोमै जायो आरो गोबां बारा मुलि होआ लासिनो जेन नाखौ मोजाङै बाहायो अननानै बेफोरनि नाफोरनि अनजिमायाबो खमायै बायदि